हलो हलो हां जी कौन बोल रहा है केरु थो ॻाल्हाए हा हा हा हूं न न अञा त कोन सुबी आहे कारीगर ई कोन पिया अचनि त्योहार ई त्योहार पिया हलंदा वञनि न ठीकु आहे कोशिशि जीअं ई जीअं ई मतिलबु अचे थो मतिलबु लेबर अचे थो त त मां तव्हांखे कराए थी ॾियां ठीकु आहे ठीकु मां कढाए थी रखां जी मतिलबु कारीगर ई जी जी जी ठीकु आहे ठीकु ठीकु जीअं कारीगर अचे थो मां कढाए थी रखां ऐं तव्हांखे ठाराहे पोइ जीअं बि हुजे थो त मां तव्हांखे फ़ोन करे छॾींदसि ठीकु ठीकु आहे हा ओके ओके